पक्षियों में अंधविश्वास रखना पक्षियों के लगभग सर सार्वभौमिक जो किसी भाषा के भाग्य दुर्भाग्य दोषों और निश्चित क्षेत्रों में प्रमुख होती है जिससे कुछ लोगों द्वारा नजर नफरत फैलाना या किसी शुभ अवसर पर पक्षियों को देखना जैसे कि नीलकंठ को दशहरे के मौके पे देखना लोगों का शुभ माना जाता है उसी प्रकार उसी प्रकार नवरात्रे के समय में भी पितृपक्ष में कौए को पितृ द्वारा भोजन खिलाए जाने की परम्परा खाना चाहता है ऐसा कहा जाता है कि दूसरे द्वारा मोचक का मान मिलता है लम्बे समय में चली आ रही पक्षी मान्यता एक दूसरे के खंडन करने की कामयाब होती है जिससे एक प्रजाति को एक क्षेत्र में रहने कभी भी पक्षी खुद नहीं आता है भ्रामक लग सकता है लेकिन इसे पक्षियों के दुर्भाग्य समझ में स्वीकार करना होता है लोगों पूरा लाभ उठाना आसान हो जाता है और लोग यहाँ अपनी परम्पराओं के हमेशा अंधविश्वास के पीछे वो वो उत्पत्ति जानने के आगे पड़े और जानने की कैसे सब अन्धविश्वास में भी हमारे जीवन में पक्षियों का मल या घरों में आस पास पक्षी विनाश का कारण बनते हैं बनते हैं उड़ान के भविष्य के ली लिए ये कौए टावर में स्वागत योग्य अतिथि बने होते हैं जिन पर एक समय में शक्तिशाली साम्राज्य को अच्छी स्थिति का आरोग्य पक्षी को ही रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पंख काटकर लोगों को ये अच्छा लगता है कि ये त्वचा उपचार के लिए पक्षियों को मानते हैं ऐसा माना जाता है कि किसी भी शुभ अवसर पर किसी शुभ अवसर पर कौआ कौए ये कौए जो होते हैं कि एक आँख से दिख नहीं रहा दरवाजे खिड़की च चहकने के माध्यम से आप दुर्भाग्य का सामना करने पड़ते हैं और मृत्यु का पूर्वाभास देते हुए माना जाता है कि कौआ अगर किसी भी व्यक्ति को कंठ मार देता है तो उसे अन्धविश्वास के रूप में ही इ माना जाता है कि लोग रोते गाते हैं जिससे कि उसकी मृत्यु टल जाए टल जाती है पक्षी जो होते हैं स्वभावकरण वाले होते हैं जिनके लिए अन्धविश्वास का यह भी मतलब है कि आप कभी भी घायल या बीमार पक्षी को घर अंदर नहीं लाना चाहिए ये ये ये लोगों का अन्धविश्वास है यह अन्धविश्वास लेकिन परम्परा के अनुसार घर में लाना खतरनाक हो सकता है लेकिन इस कुतर्क और माली वि पक्षियों को बुरी तरह से कि मृतकों को दूर रखने और घरों के आस पास मंडराने मौत का द्वेष लाभ देख सकते हैं दे देख सकते हैं उनमें है किसी भी शुभ अवसर पर किसी पक्षी को देखना ये लोगों को लगता है कि ये हम सही मतलब संपत्ति आसान लगाने को असलाम को किस्मत और मौके की खबर ला सकते हैं ये पक्षियों का मानना होता है निश्चय रूप से अगर आप पक्षियों को अपना दुर्भाग्य का संकेत मानते हैं यही तक खिड़की पर पक्षी का आकस्मिक प्रहार करना या किसी भी तरह का आपके ऊपर हमला करना आपके ऊपर हमला करना ये खतरनाक हो सकता है खतरनाक हो सकता है ये हालांकि समझने में तेजी गति से मतलब अधिक पक्षी कार खिड़कियों संपर्क आते हैं ये घरों में घोंसलें बनाकर रहते हैं जिससे खतरा तो होता है लेकिन ये कब रास्ते से हट जाएँ ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती है आरामदायक नहीं हो सकता है लेकिन कम कम या आपको थोड़ा भी चोट पहुंचा दे सकते हैं दे सकते हैं हाँ हाँ प्राचीन समय में पक्षियों को पक्षियों द्वारा किये गए कार्यों को लोग शुभ मानते हैं या उसको अंगुली में उठाने का कार्य करते थे ये कार्य करते थे वास्तव में माना जाए तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है ये लोगों का अन्धविश्वास ये लोगों को लोगों को अन्धेरे में रख रहा है रख रहा है वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी नहीं है या वर्तमान समय में ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ संकेत एवं पवित्र स्थानों के ऊपर देखेंगे तो अनेक प्रकार के पक्षियों का उड़ना या मंडराना लगा रहता लगा रहता है तो वहाँ पर ऐसी कोई अन्धविश्वास की भावना नहीं होती है नदियों और तालाबों के आस पास भी पक्षियों का उड़ना लोगों का खतरा खतरे की निशानी समझते हैं अंधविश्वास बुरी किस्मत से बचना कहलाता है ये मैं समझना हमेशा जोखिम भरा होता है क्योंकि चालक दल जो है बाहर कई कारण से होते हैं यह सौभाग्य का संकेत है कि जब किसी भी को मारा जाए तो किसी पक्षी को मारा जाता है तो उसे चोट लगती है